ओइ दैआवसो थांनो नागिरदोंमोन आङो ना गुरहैनो नोंलाय ना लायनोसै ना गुरनानै लायनोसै ना मोनो खोमा हाब ना गिदिर गिदिर मोनथारो नास्राय फिथिख्रि बालाबाथिया औ बेंसि दैआव बेरेंसि दैआवहाय ना गुरहैनिसै

नोंसोरनाव साबसिन मोनोदां नाया जोंना बारा गिदिर मोना एसे फिसा फिसा बेरेंसि दैआव साम'बो मोनो जोंना साम' नाथुर मोनो गोबां नाथुरानो बांसिन मोनो

ना गुरहैयो आंहा फुङावबो गुरो बेलासियावबो गुरो आङो औ आंनो गुरो खबायफा मोनबोयो खबाय गेदेरफा खबाय गेदेरफा मोनो नाथुर बांसिन मोनो औ नोंनालाय गोबां मोनबाय आंहा दिनै बारा मोनाखै सान्दुंआनो थांबाय नालाय सान्दुंआनो थांबाय नालाय बारा मोनाखै आङो नोंहा फानहैनिसै आंना लामबायसो हाय लामबाय फानहैनो मानसियानो गैया ना गुरहैबांनांगौ नालाय आरो सारहै नांगौ दानो थांफिननोसै आं ना सारहैसै दाना आंना ओंख्रिया ओंख्रियानो गैया खुमब्राजों दाउजोंसोमोन खुमब्राजों दाउजों ना बाथोनानो ओमफ्राय नाथुर बाथोन औ बारा खोनायासै माबानो आवासानो एसे मोजां रायज्लायदो दे

बारा टावारानो नांबाङासै दां औ दे दे आलासि जाफै ना गोरानजों ना गोबां गोबां माबा हमनानै लाबो एसे बांसिन बांसिन दे दे बांसिन